आङो दायो बर' हारिमुआव हाबाफोरनि सोमबोन्दोयै ब्रम्ह धोरोमनि हाबाखौनो बुंनो लादों ब्रम्ह ब्रम्ह धोरोमाव हाबाया जोबोरै गाजा गोमजायै जायो मोनसे हेन्जाउनि नखरनिफ्राय आरो हौवानि नखरनिफ्राय गोसो ग्रोब जालायनानै एबा नखरजों गोरोबलायनानै हाबानि थि कलार खालामनानै बैदिन हाबाखालि हाबाखौ लायनानै हाबा खालामनो थाखाय हेनजावखौ लायनानै हौवानि नखराव बाहायरायाव मन्दिर खालामनानै ब्रम्ह धोरोम जोना जुलि खालामनाय जायो एबा हाबा खालामनाय जायो बेयाव बर' फ्रा गाजा गोमजायै हेन्जाव गोदानखौ बरायनाय जायो लोगोसे बरायनायजों गामबारि खामफ्लाइआव गाखोहोनानै आथिं सुनाय जायो आरो लोगोसे खानाय खानानै होनाय जायो आरो खोलाहा मोखां जानानै न'आव बरायनाय जायो बेन उनाव साहानि न'मा न'आव सोनानै बेनि उनाव बहन बहनफिन्नानै बाहायरायाव मन्डपआव आवाथि जों एबा ब्रम्ह धोरोमजों हाबा होनाय जायो बेयाव बर' फ्रा जोबोत गिदिर रंजा बाजायै बेंफार पार्टि लानानै बरायलायनानै हाबा खुंनाय जायो बेयाव गामिनि सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बुराय बयद्ध गासिबो मोसानानै एबा रंजा बाजा हाबाखौ होनाय जायो लोगोसे बिन लोगोसे अखानायै फुंआव जानाय लोंनाय खालामो खाइसे ब्रम्ह धोरोमनि सुबुंफ्रा खायसेआ खालामा बो लोगोसे मानसिफोरा गोबां नियम खान्थिजों हाबा खुंनाय जायो जोरै ब्रम्ह धोरोम आरो बाथौ धोरोम खायसे मन्दिरफोरावबो लानाय जायो हाबायाव